कवियों की बात की जाए तो मेरे सबसे शानदार कवि ख़ूबसूरत कवि सूरदास है सूरदास का और तुलसीदास मेरे जीवन बहुत बड़ा महत्व है तुलसीदस कि रचनाएँ भी बहुत है काव्यखंड भी बहुत है सूरदास के भी बहुत है बात अच्छे कि हो तो मुझे तुलसीदस बहुत पसंद है क्योंकि तुलसीदस के चेहरे पर बात है तुलसीदास एक दम यंग लड़के थे तुलसीदास ने सब से पहेली कहानी लिखी इस कहानी में बताया कि बच्चों को कभी हार नहीं मानना चहिए बच्चे को हमेशा आगे भरते रहना चाहिए